हैलो आप मोबाइल शॉप से बात कर रहे हैं हाँ मुझे क्या मेरे मोबाइल की थोड़ी इस्क्रीन ख़राब हो गई तो मुझे उसे बनवाना था तो आप हाँ मोबाइल सुधरवाना है इसका इस्पीकर भी कुछ ख़राब हो गया है तो आप कितनी देर से मिलोगे शॉप पर हाँ माइक सुधरवाना है और उसकी स्क्रीन सुधरवाना

हमारा बिबो कंपनी का है इसका साइज़ ज़्यादा नहीं मीडिया में नाप और कितना बताऊँ मॉडेल फॉर जी है वह तो हाँ हाँ ठीक है

हाँ हाँ आप देख लीजिए मैं ले ठीक है तो आप बता दीजिए कि हम कित मतलब कितनी देर से आए लेकर नहीं अभी तो नहीं मैं एक आध घंटे के बाद में आऊँगी हाँ तो आपके शॉप कहाँ पर है ठीक है अच्छा मैं जब आऊँगी तो मैं आपको एक बार कॉल कर लूँगी

हाँ हाँ आप देख कर बता देना ठीक है